शाळेंत भुरग्यांक रिणां रिटन्स हांच्या विशीं शिकोवपाक जाय आयज आमकां कळटा की रीण व्हडलें जावन कळचे परस तें ल्हान आसतनाच ताचो ताचें शिक्षण आसचें देखीक रीण घेतलें ताचें व्याज वाडटा व्याज वाडून वाडून मागीर चक्रव्याज जाता मागीर कशे तरेन तो मागीर तकलेक ताण स्ट्रॅस कशे तरेन येता हें सगळें पयलींच कळपाक जाय भुरग्यांक पयशांचें मोल कळचें हें म्हजें मत आसा तशेंच तांच्या अभ्यासक्रमांत ह्यो गजाली जोडपाक जाय अशें म्हजें मत आसा कारण भुरग्यांक कुशींतल्यो गजाली सांगचे परस अभ्यासान कितें आसा हातून चड लक्ष आसता म्हणटकच तें अभ्यासांत जोडलें की तीं शिकपाकूय पावतलीं त्या बाबतीन फाल्यां सकाळीं जेन्ना पयशे तांच्या हातांत घोळपाक लागतले तेन्ना तांकां अशें दिसतलें की बाबा पयशे कशाय कशे वगडावप ना अमकें केल्यार अमकें जाता मागीर आमकां रिणां काडचीं पडटात रिणां काडून मागीर कशे तरेन त्रासांत पडटा हें तांकां कळटा तशेंच रिणां हीं तरा तरांची आसता रीण काडून त्रासांत पडटा अशेंय ना रीण काडलां अभ्यासा खातीर आमी लोन्स काडपाक शकतात मागीर तीं उपरांत आमी लोन काडलें की कामांक लागलें की तें कशें फारीक करप हें आमी तांकां शिकोवपाक शकतात म्हणटकच ह्यो तातूंत रीण काडप ही फक्त वायट गजाल न्ही हें शिकोवप पूण तें वांगडा वे वेळा वेळार कशें भरप हें तांकां ताची ताचें ज्ञान आसप सामकें गरजेचें